जी नमस्कार जी हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हम तीन तरह का कपड़ा यूज़ करते हैं हल्का भारी और मीडियम अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कपड़े से हाँ हाँ लगभग एक साल तो आराम से चल जाता है एक एक वो आपको लगभग बारह सौ के पास पडे़गा एक हाँ वो मैं समझ गया मैं आपको दस दिन में तैयार करके दे दूँगा हाँ हमारे पास स्टाफ पूरे है दो सौ जनों का स्टाफ है हमारे पास सर आप खुद ही अगर डिजाइन करवाएंगे तो डिजाइन का अलग से काॅस्ट लगेगा सर हाँ अपने ओके ठीक है मैं ओके सर थैंक यू मैं कल सैंपल भेज दूँगा आप